असांजी कटनीअ में फुटकर ऐं थोक जा सुठा ॿाज़ारि आहिनि फुटकर असां कैम्प मां माथोनगर मां वठंदा आहियूं ऐं होलसेल जय नारायण किराणे वारे वटा वठंदा आहियूं जंहिंजो रेट ॾाढो बढ़िया रहंदो आहे ऐं क्वालिटी बि ॾाढी सुठी ॾींदो आहे कैम्प में बि भावन किराणे वारो या आशीर्वाद किराणे वारे खां बि असां माल वठंदा आहियूं रेट ॾाढो सुठो ऐं माल बि सही ॾींदा आहिनि ऐं ओधर बि ॾींदा आहिनि त उन खां पोइ थोड़ा ॾींहनि खां पोइ असां पंहिंजे सहुलियतु जे हिसाब सां पेसा ॾेई ईंदा आहियूं पेसा ॾेई ईंदा आहियूं ऑनलाइन खरीदारी बंदि करण घुरिजे छोकी इन सां फुटकर किराणे वारा मारिया त वञनि हुननि जो रोजगार मारियो थो वञे पर सुठी ॻाल्हि इहा आहे की घर वेठे माल मिली थो वञे पियो